میں جہاں پہ رہتا ہوں وہاں سے قریب ایک لائبریری ہے جس کا نام ہے نیشنل لائبریری جہاں میں روزانہ جاتا ہوں اور کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں وہاں پہ ہر طریقے کی کتابیں موجود ہے ہر فن کی کتابیں دستیاب ہیں کتابوں سے دلچسپی ہونے کی وجہ سے میں خود اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی ذاتی لائبریری بنا رکھی ہے جس میں میں اپنی ضروریات کے مطابق کتابیں رکھتا ہوں لیکن میرا خواب یہ ہے کہ میں ایک ایسی لائبریری بناؤں جس میں دنیا کی تمام فن کی کتابیں موجود ہوں اور اس سے عوام کے لیے وقف کر دوں تا کہ عوامُ النّاس اس لائبریری سے مستفید ہوں اور معاشرے کے لیے وہ لائبریری نفع بخش ہوں بس میری یہی خواب ہے